असें योग कलॉसेज़ अटैंड कीती दियां गै नेईं ते उं'दा एक्सपीरियंस इ' इ'यै कि ऐल्लै योगा करदे मतलब ना इं'या बड़ा गै रिलैक्स फील ' होंदा बंदे गी इंया ते योगा करने दे बाद ना साढ़ा शरीर ई कोई बमारी बगैरा नेईं लगदी ऐ ते साढ़ा शरीर जेह्ड़ा ओह् बिल्कुल ठीक रौंह्दा अस बचपन तू लेइयै मतलब कि अगर बचपन कोला लेइयै अग्गें धोड़ी करगे जो करना होगा साढ़े गै मतलब जेह्का साढ़े बुढ़ापै दे दिन होने असेंगी कोई बमारी बगैरा कोई निं लगदी ऐ जेह्ड़े लोग योगा नेईं करदे न उ'नेंगी इन्नियां बमारियां ते इन्ना किश सैह्न करना पौंदा कोई जोड़ें च दर्दां होआ दियां न कोई बाहीं दर्दां होआ दियां न कोई ढिड्डै ई प्रॉब्लम होई ते एह् योगा करने दे बाद ना एह् प्रॉब्लमां नेईं होंदियां हैन ते इ'यै एक्सपीरियंस ऐ ते बाकी क्लॉसेज़ बिच योगा करदा ई ऐ इन्ना निं ऐ की खाली क्लॉसै बिच ई योगा करना ते अपने घर बी इसी कोई बड़ा निं की कोई अद्धा घैंटा जां कोई घैंटा देइयै योगा जरूर करना चाहिदा ते में बी बड़ा में बी योगा करनी आं घर